ॿावीह अप्रेल उणिवीह सौ पंजाह छह अगस्त ॿ हज़ार तेरहां छह मार्च ॿ हज़ार हिकु चोॾहां अप्रेल ॿ हज़ार छह टे मार्च ॿ हज़ार पंज